وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں ہم کھانا بنانے والی ہیں آپ کون بول رہے ہیں کیا تو کھانا بنائیے گا ہاں بن جائے گا کیسا کیسا کھچڑی بنا دیں گے سادا کی دال ٹھیک ہے بن جائے گا کتنا تو کھچڑی کتنا دن تو کھچڑی کھائیے گا

دس دن کا ٹھیک ہے کھائیے ہم بنا دیں گے کھانا بنا دیں گے ہاں کھچڑی کے ساتھ اور کیا سب کھائیے گا آپ جو کہیے بنا دیں گے چوکھا بنا دیں گے سلاد بنا دیں گے روٹی بنا دیں گے جو آپ کہیے سو کھانا بنا دیں گے سبزی بنا دیں گے دلیا سب چیز بنا دیں گے جو نرم کھانا ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتایا سب بنا دیں گے آب سب چیز بنا دیں گے سب کھانا بنائے سب پیسہ کا الگ الگ پیسہ لگے گا مزدوری اس کا الگ الگ لگے گا جیسے پیسہ لگے گا ایک دم بڑھیا بن جائے گا ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے السلام علیکم